जी हाँ दीदी ये कनन लाइब्रेरी से मैं श्रुति यादव बात कर रही हूँ जंगल बुक हाँ है ना अवेलेबल कितने दिनों के लिए चाहिए आपको पाँच दिनों के लिए हाँ मिल जाएँगी आज शाम तक पाँच दिनों के पैसे आपको एडवांस में पे करना पड़ेगा और आपको एक लाइब्रेरी कार्ड आपके अपने साथ में लाना पड़ेगा क्योंकि उसमें इशू डेट लिखना पड़ता है तो पाँच दिन के पैसे आपको फ़िफ्टी रुपीज़ देने पड़ेंगे तो आप शाम को आ जाइए आपको बुक मिल जाएगी जी ठीक है